देखिए आज का समय ऐसा नहीं है कि हमारे घर में महिलाएँ ही खाना बना सकती हैं जब पुरुषों का काम महिलाएँ कर सकती हैं तो महिलाओं का भी काम पुरुष कर सकते हैं और खाना बनाना कोई महिला और पुरुष का काम नहीं है कि ऐसा नहीं हमारे भारत के अंदर बोला गया है कि महिला ही खाना बनाए खाना पुरुष भी बना सकते हैं उसमें भी मजबूरियाँ होती हैं महिलाओं में घर में महिलाएँ हैं उनका तबियत खराब होना उसको कुछ भी ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जोकि नहीं बना सकती हैं खाना तो हमें बनाना चाहिए और परिवार में जो भी है बना कर खिलाना चाहिए पुरुष अगर घर में बनाता है खाना तो अच्छी चीज़ें हैं महिलाओं की मदद करता है तो कोई दिक्कत नहीं है और खाना बनाना बहुत अच्छी चीज़ों में आज के समय में तो पुरुष भी घर के बाहर अगर खाना बनाते हैं तो पुरुष ही बनाते हैं और बहुत ही अच्छा खाना बनता है हमारे गाँव घर में अगर बन रहा है कभी लिट्टी चोखा या कुछ ऐसा कुछ बन गया बाहर में तो पुरुष ही बनाते हैं जो कि अपने घर में महिलाएँ हैं कुछ भी ऐसा कभी बना रही हैं अपना घर में कभी मन ही कर दिया कि चलो भाई आज हम ही बनाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर में महिलाएँ ही खाना बनाएँ पुरुष भी बना सकते हैं उसमें कोई टीका टिप्पणी की बात नहीं है कि हमारे घर में अरे तुम्हारे घर में पुरुष खाना बनाते हैं पुरुष और महिलाओं में कोई ऐसा खाना बनाने के लिए बटवारा नहीं हुआ है कि नहीं महिलाएँ ही खाना बनाएँ